हमरा सबके त्यौहार मनाएल जाइ हइ दुर्गापूजा हइ आओरो दुर्गापूजा हइ ओहिके बाद छठि परब हइ आओरो केना सब मनाएल जाइ हइ धोती पिन्है हइ साड़ी पिन्है हइ आरो जे छै से फल फूलके समान जे हइ से नारियल चढ़ै हइ नेमू चढ़ै हइ अब अनारस चढ़ै हइ सेब चढ़ै सन्तोला चढ़ै हइ इसब केलिए पबनीमे मनाएल जाइ हइ आओर मेला जाइ हइ घुमनेके लिए तऽ मेलामे खिलौना उलौना दे ले हइ आओर परसाद चढ़बै हइ चुन्दरी चढ़बै हइ इसब चढ़ाएल जाइ हइ आओरो घूम घुमै फिरै हइ इसब त्यौहार मनाएल जाइ हइ